हमरो परिवार हि हमरो ताकत छै आओर बच्चा हि हमरो ताकत छै अगर परिवार बढ़िऑं छै तऽ हमरा अन्दरसँ ताकत मिलै छै अगर हमरो शरीर अगर हम बिमार पड़ि जाइ छी तऽ शरीर हि शरीर बीमार हि हमरो कमजोरी छै